ॿारनि खे खाइण जो सुखद वक़्ति हुजणु घुरिजे ऐं चढ़ंदड़ पंहिंजे ॿारनि खे पारिवारिक रोटी खाईंदे वक़्ति कहिड़ो व्यवहार करणु खपे ॿार जी पसंदि ऐं नापसंदि जो ख़्याल बि रखणु घुरिजे ॿारनि खे नास्ते ऐं रोटीअ जे विच में को बि पेय पदार्थ न ॾियणु घुरिजे सिर्फ़ु पाणी ई ॾियणु घुरिजे